जोंनि ओन्सोलाव जानाय धोरोमारि जाथायफोरानो जाबाय दा बांसिनै जोङो बर'फोरनि मैखोमै बुंनाय खेराय गारजा आरो गुबुन धोरोमनिबो धोरोमारि जाथायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै बांगालफोरा इद आरो क्रिसटियानफोरा क्रिस्टमास बेफोर जाथायफोरा जोंनि ओन्सोलाव हाय जायो आरो बेफोरखौ जयै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो